ہیلو السلام علیکم ہاں کیا میں یہ تبسم ایجینٹ سے بات کر رہی ہاں مجھے نا آپ کا نمبر یہ میرے چاچا سے ملا وہ بول رہے تھے کہ آپ کے ایجینسی بہت ہی بہترین اور لاجواب ہے تو میں خطار سے آ رہی ہوں چھٹیوں میں ایک مہینے کے لیے آ رہی ہوں تو مجھے نہ حیدرآباد گھومنے کا بڑا ہی شوق ہے میرے میں میرے ساتھ ساس سسرے اور بچے بھی آ رہے ہیں تو آپ بولیے آپ کیا کیا ہے ڈیٹیلس بتائیں

ہاں اچھا ہے اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا خرچہ ورچہ وہ سب آپ فکر بے فکر رہیے بس مجھے اچھا اچھا کتنے دن میں مطلب کتنے دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں گھومنا پندرہ دن یا ایک مہینہ آپ کا ہاں نہیں میں زیادہ دن گھومنے تو ٹائم نہیں لگا سکتی میم لیکن مجھے جانا بھی ہے میں ایک دو مہینے کے اندر آنے اچھا اچھا ہاں اچھا آپ بھولنا مت پھر بعد میں بھول جائیں گے تو پھر میری پوری ٹرپ کینسل ہو جائے گی

ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ بھی بھولو مت ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ